हेल' औ जों नै माबानिफ्राय बङाइगावनिफ्राय जोङो मानाससिम थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लामाफ्रा माबायदि माबायदिथाय

औ

अ अ माने माने जोङो एसे बुरजा थांनो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे दामफोरखौहाय गारि भारानि दामफोरखौ एसे खमाय जागोन ना खमाय जाया

अ माने जों ओरैनो बुरजा थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय जोंथ' बेनिफ्राय गारिसो लांखागोन नालाय ओमफाय हजों बेरायनायनि थाखायल' नोंसोरनि हजोंनि गारिखौ लागोन आरो जों औ अ ओमफ्राय बेरायनायफ्राव जेन'बा जोंथ' हाग्रा गेजेरावसो बेरायगोन नालाय ओमफ्राय गारिफोरखौ नोंथांमोननिफ्राय हरगोन ना मा हरा

अ औ औ ओमफ्राय जोङो एक्सट्रा बिसोरनो फैसा होनांगोन नामा अ ओमफ्राय बेसे गोजानसिम बेरायनो मोनो जायगाफोरखौ एसे खिन्थानो हागोन अ अ दे होम्बालाय जों थाङोबा कन्टेक्त खालामहरफिननोसै औ दोन्थ'नोसै होम्बा अ औ दे